काली काली दा पापा काली दी मम्मी काली दी दादी काली दा दादा ते केह् आखदे मंगु राजू बिरला आंटी ते कन्नै केह् आखदे उसी रामू दा मामा